मैथिली भाषा जे छी से हमरा अहाँके हृदयके भाषा छी तै दुआरे मैथिलीमे जतेक हुअ ततेक मैथिलीमे बाजू आओर मैथिलीके बढ़ाउ मैथिलीके आत्मापर चढ़ाउ जे अयठाम अइ सुन्दर सुन्दर कविता सब मैथिलीके एहन एहन छै प्रसून सत्ता की सुधात्मान वारी च विचित्र पदमिनी बनी व्यंग्य बारी चारी च दुरेत गुञ्ज गुञ्ज कऽ मा मदानी झूमी कऽ सरोदनीके अङ्ग सुप्त बार बार चूमिके एहन जे भाषा एहन जे अखनुका छोड़ा सब जेये से सब हिन्दीमे हमसब दरभंगा जायब तऽ हिन्दीमे बात करऽ लागत हिन्दी हमरा सबके पसन्द नहि होयत हमसब मैथिलीके भाषामे छी मैथिलीके अथीमे छी मैथिलीके अयठाम बढ़ावा जतेक हुअ हमरा सबके हृदय हृदयसँ मैथिलीके लेल हमसब कटै लए तैयार छी मैथिलीके लेल हमसब मरै लए तैयार छी किआ जे मैथिली हमरा सबके जननीके भाषा छी आओर मैथिलीमे सीता जी मिथिलामे जन्म लेलनि जनकपुरमे एकदम आनन्दसँ ओ ओयठाम